हा असां पर्यटको सां ॻाल्हाइण में बातचीत करण में पसंदि कंदा आहियूं छोकी असांखे ईअं लॻंदो आहे की उन्हनि सां ॻाल्हाइण सां असांजो बि ज्ञान वधनि कुझु ॻाल्हियूं हू पंहिंजे हू पंहिंजे देश जो ॿुधाईंदा ऐं कुझु ॻाल्हियूं असां ॿुधाईंदासीं ऐं अगरि हिकु ई देश जा त हू कुझु रीती रवाज़ु पंहिंजे स्टेट जा ॿुधाईंदा ऐं असां पंहिंजे राज्य जा ॿुधाईंदासीं कुझु हू पंहिंजे राज्य जा ॿुधाईंदा आहिनि कुझु असां पंहिंजे राज्य जा ॿुधाईंदासीं त हिन हिसाब सां ज्ञान बि वधंदो आहे